हेलौ अय हाब आगै जों थांनाय समावथ' गासिबो हाग्रा बारि थारमोन आगै दानालाय दाथ' गिलु बालु जाबाय जोङो थाबायनाबो थाङो आर आं बावनो थायोमोन नायोमोन हाब जोङो लोगोफोरजोंबो थाङो आरो गोस्थोनाय फोरजोंबो थाङोमोन आं गैया गारि गैया एके थाबायनानैनो थाङो थाबायनानैनो फैयोमोन है सिनिमा टिकिटआबो गैया देर थाखाल'मोन गैयामोन माबासोमोन खास सासो मोन औ खासा लामासो मोन गैया औ बिदिसो जायोमोन दानासो हाब दालाय सौग्राव मुग्राव जाबाय नोंगौ थाखा फैसाल' नांसिगौ औ जा गोथाव गोबाव थारसै आङो थाङैया लायो आं नैबे इक' बेंकआव ए दे आंना इक' होथ मास आव आराय थाखा

दे दे जाबाय औ